आंनि देरसिन गोहो होननानै बुङोब्ला आङो मानसि हिसाबै संसाराव थांनानै थानाय गोहो जाय गोहोजों जोङो न'खरखौ मोजाङै जोङो सोलिलांहोनो हायो जोनोमनिफ्राय थैजासिम जोङो सासे मानसिया उन्दै बैसो सेंग्रा बैसो बोराय बैसो बे बायदिसिना रोखोमनि थाखोआव जोङो मोनबोयो

उन्दै समाव जोंखौ बिमा बिफाया खांबोयो सेंग्रा जायोब्ला जों गावनो गाव गावनि गोहोखौ जोङो गावनो सोरजिनानै लानो हायो बोराय समावबो जोङो हागौमानि जोङो गुबुन गुबुननि सहाय लानानै जोङो गावनि संसारखौ जोङो सालायलांनो हायो दा देरसिन गोहो होननानै बुङोब्ला जोङो मानसि हिसाबै बुजिनानै जोङो आफोद खैफोद गासैखौबो जोङो नेवसिनो हानाय गावनि गोहोजों गावनि सोलोजों गावनि बोलोजों गावनि मेलेमजों जोङो खामानि मावनानै सोरखिनो हानाय बेनो जाहैबाय देरसिन गोहो जाय गोहोथाय जाय गोहोआ जोंखौ अरायबो संसाराव सोरखिलांहोनो हायो सासे मानसिया गोहो थायाब्ला बियो जेब्लायबो दावगालांनो हाया बेनिखायनो गावखौ मोजाङै दावगालांहोनांगौब्ला गावखौ मोजाङै जुदि देरहासार जानो लुबैयोब्ला होनब्ला जोंनि गोहोआ जेब्लायबो गावनि गोसोआव थाबाय थानांगोन जोङो गोहोखौ जोङो फेहेरनो हानांगोन गोहोखौ जोङो माने गोजौसिनाव जों लाबोनो हानांगोन लोरबांथि जानो नाङा लोरबांथि लोरबांथिया जाहैबाय सासे मानसिखौ फोजोबनाय लोरबां जायोब्ला न'खर संसार गासैबो बायलाङो गाव गावनि मानसिफोरखौ मोजां लामाजों दिन्थिलांनो हाया गावनि मानसिखौ लोरबां जायो गावनि मानसिजों नाख्रेब जायो बेनिखायनो लोरबांथि जोङो बे माबाखौ साननायखौ जोङो लाबोनो नाङा जुदि लोरबांथि जानो जानांगौ जायोब्ला होनब्ला जोङो संसाराव थांनानै थानाया जाहा माने जेबो मुलाम्फा गैया जायो बेनिखायनो जोङो लोरबांथिखौ जोङो जेब्लायबो जोङो हास्थायनो नाङा जुदि जोङो लोरबांथि जानो जानो जुदि माबादोंब्ला होनब्ला जोङो बेखौ जोङो गाव गावनो गावनि मेलेमजों बे लोरबांथि जानाय गोहोखौ जोङो माने फोसाबनांगोन जोङो मा खालाम जों मा कारनाव जोङो लोरबां जाखो मानो जोङो लोरबां जानांगौ जाखो मा खालामोब्ला जाङो बे लोरबांथिनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो नै बेबायदिनो जोङो साननानै जोङो राहा बह'ननांगौ जोङो बे लोरबांथि जानायखौ जोङो लोरबांथि जानायखौ जोङो माने जोङो गुबुन गुबुन राहाजों जोङो बेखौ जाहाथे जोङो लोरबांथिनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो दा बेनि थाखायनो जोङो बे लोरबांथि जानायखौ जोङो माने गाव गावनि हाबा हुखाजों गावनि मेलेमजों गावनि हास्थायनायजों जोङो बेफोरखौ जोङो लोरबांथिखौ जोङो फोजोबस्रांनो हानांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो गावनि गोहोखौ जेब्लायबो माने देरसिन गोजौसिन खालामनानै लानांगौ लोरबां जायोब्ला मानसिफोरा गासैबो मानसिफोरा नाख्रेबनो सुबिदा मोनो मानसिफोरखौ नाख्रेबो बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो लोरबांथिखौ जोङो दिन्थिनो नाङा मानसिनि सिगाङाव हक बा जिकुनु संसारावनो हक जों लोरबांथिखौ जोङो जेब्लायबो जोङो दिन्थिनो नाङा जों लोरबांथि होननाय बाथ्राखौ जोङो हागौमानि जोङो बेखौ जोङो हागौमानि जोङो बेखौ बे लोरबांथि जानायखौ जोङो माने नासयनानैबाबो जोङो माने गाव गाव देहाफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनानै गावनि गोसोखौ गावनि गोहोखौ जों मालायनि सिगाङाव जोङो दिन्थिनो हानांगौ जोङो गोग्गो गोसो गोग्गो आखलजों जोङो गावनि देहानि देरसिन सक्तिफोरखौ जोङो माने गुबुननो दिन्थिनो हानांगौ होनब्लासो जोङो देरसिन गोहोखौ जोङो मालायनि सिगाङाव जोङो फोरमायथिनो हायो आङो बारा गोबाव बुंलिया बे जोङो जेब्लायबो जोङो गाव गावनि जोङो लोरबांथि जानायखौ जोङो हागौमानि जोङो लोरबांथिखौ जोङो गुबुन गुबुन खायदाजों गुबुन गुबुन खामानि मावनायजों जोङो बे लोरबांथिखौ जोङो नासयनानैबाबो जोङो गावनि संसार जानायनि थाखाय गावनि देहाखौ राफोद खालामनानै जोङो गोहोखौ जोङो आवगायनानै लांनो हानांगौ होनबासो जोंनि देहाया देरसिन गोहो होननानै जोङो सानजागोन